हमरा सभक जे आब घर द्वार छै उ बड मतलब संस्कारे संस्कृतिमे जे मानल गेलै हँ जे घर द्वार साफ सुथरा रखू शुद्ध हवा होइके चाही तऽ ओयके लेल जे से दादी आर बाबा अयके लेल बहुत प्रेरित हमरा सबके सीखेलखिन की घर द्वारमे फूल पौधा लगा सुन्दर लगतौ देखैमे आमके पेड़ फल फूलके पेड़ लगा फल फूलके पेड़ लगाबऽसँ समय समयपर फल देतौ खाइ लअ तौं आँगनमे नीक नीक सब पेड़ फूलके पौधा लगो जेकि समय समयपर एकदम नीक लगतौ देखैमे शोभा बढ़तौ अँगनामे तुलसीके पत्ता लगो तुलसीके पेड़ पौधा लगो जैसे की आयुर्वेदिक दबाईके रूपमे भी तुलसी काज कयल जाइ छै तऽ अयके लेल हमर बाबा दादा सब पेड़ पौधा लगाबैके लेल बहुत प्रेरित कयलखिन समय समयपर सीखबैत रहै छलखिन की ई पेड़ ई समयपर लगतौ आमके पेड़ लगो ओ भादोमे लगो ओ पेड़ पौधा लगाबैसँ लागि जाइ छै नीक मतलब बड़ बढ़ै छै पानि सब हवा सब मिलै छै ओय समयमे तऽ नीकसँ बढ़ि सकै छै ओकरा अयके लेल दादा ब दादी माँ पिताजी सबके मार्फत जे है हमरा सबके प्रेरित कयल गेलै की नीक पेड़ पौधा लगाबल जाइ अँगना घरमे आओर लगाबऽसँ नीक हवा मिलै छै फूल पत्ती लगाबऽसँ रोज पूजा करैके लेल फूल मिल जाइ छै नीक सुगन्ध मिलै छै हवा नीक रहै छै अयके लेल बचपनेसँ हमरा सबके परिवारमे ऐसे प्रेरित कयल गेलै गार्जियन सब